जय झूलेलाल सु सूरत ॿारहीं सदी खां पंदरहीं सदी ताईं मुग़लनि मराठनि ऐं मुसलम मुसलिमाननि जे आक्रमण जो शिकारु हूंदो हुयो सूरत जी स्थापना पंदरहीं सदी में ब्राम्हण गोपी ने की हुई सूरत जे विच मां तापी नदी वहंदी आहे सूरत में पेहले नंढा नंढा छपड़नि जा मकान हूंदा हुया नंढी नंढी घुमटियूं हूंदी हुयूं नंढा नंढा दुकान हूंदा हुया अॼु सूरत में वॾा वॾा बंगला वॾा वॾा फ्लेट फ्लेट वॾियूं वॾियूं मिनारियूं आहिनि पुल आहिनि ऐं सूरत खे ॾायमंड ऐं सिल्क जी सिटी ई चवंदा आहियूं सूरत में ॿ हज़ार छह में एॾी बाढ़ आई हुई हुनखां पोइ बि जल्दी सां सूरत विकसित थी वियो हुयो अॼु सूरत सिटी ग्रीन ऐं क्लीन सिटी में ॿिएं नंबर जी स्थान ते ईंदो आहे जय झूलेलाल